हमारे यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जो है उनकी सरकार है काँग्रेस की सरकार है जो हमारे यँहा टेक्नोलॉजी शिक्षा में काफी तरीके के बदलाव लेकर आऐ हैं जैसा की उन्होने महिलाओं को अभी मोबाइल फोन दिए हैं तो काफी उन्होने टेक्नोलॉजी में बदलाव लेकर आये हैं